आं बिबार गायनायनि माखासे मोनदांथिफोरानो जाहैबाय जेब्ला बिबार बारियाव आङो थाफानाय जायो मोनथिनो मोनो जे सिगांग्रो हाफोरखौहाय मा खालामनानै लाग्रो नांगोन फोसाबग्रोनांगोन आरो फोसाबग्रोखांनायनि उनावहाय मोजांनो बे जायगायाव हासारफोर लागायनांगोन हासारफोर होनानै बिबारफोरखौ एसे गोजान गोजान एसे गोजान गोजान दोन्नानै फाराग दोन्नानैहाय बा बिबारफोरखौ गायनांगोन आरो आरो बे गायनायावबो माखासे हासारफोरखौ लागायनांगोन ओमफ्राय दै होनांगोन होमब्लासो गायनो हागोन आरो बिबारा बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरैहाय थाबाय थाग्रा बारबाय थाग्रा नैबेफोरबादि दङ आरो माखासे दसे समनि थाखाय सानसेनि थाखाय बारो आरो सिरियो आरो माखासेफ्रा मानलाग्रा हारिबो दङ आरो माखासेया बिफां गिदिर जाग्रा बिबारफोरबो दं दा बिदिनो बिफां गिदिर जाग्रा बिबारफोरखौ जोङो जोङो वालनि सेराव इन्जुरनि सेरफोराव न'नि उनथिंजाय एबा लामा साइडफोराव जोङो एसे जानगार जानगार जोङो गायनो हायो आमफ्राय जोङो मानलाग्रा बिबारफोरखौ जोङो थाबफोराव गायनानै एबा दोफोर एबा बाल्टिंफोर बेफोरावहाय जोङो हाफोर होनानै हासारफोर होनानै जोङो मोजाङैनो गाय गायनो हायो आरो ओमफ्राय गायखांनायनि उनावबो जोङो बिबारफोराव दै लुनानै होबाय थानांगौ जायो होमब्लासो बिबारा माने मोजां थार मानो महराव फैयो आं बेफोरखौनो आङो मोनथिनो मोन्नाय जादों